روز مرہ کے کاموں میں سے ڈرائنگ کی کرنے کے لئے اپنا وقت نکال لیتا ہوں ڈرائنگ کے لئے جلدی اٹھ جاتا ہوں اس کے بعد دیگر کام دیکھتا ہوں میرے ساتھ کوئی ایسا دن نہیں آیا جس میں ڈرائنگ کرنا چھوڑوں مجھے ڈرائنگ کرنا شروع سے پسند ہے اور میں چاہتا ہوں اپنی ڈرائنگ میں مختلف جگہوں کی تصویریں دکھاؤں